बिहार संस्कृति ओकरा बाद विविधता के बहुत तरह सँ दर्शाओल जाइत अछि जेना हमर बिहारके मिथिलाञ्चल दरभंगा जिला मधुबनी जिला आओर समस्तीपुर जिला मे विशेष रूप सँ मनायल जाइत अछि आओर एकर संस्कृतिक जे छै हरेक जगह पर बहुत तरह सँ विकास रूप सँ बजल जाइत अछि आओर बहुत तरह सँ ई बात होइ छै जेना कोनो तरह सँ कोनो हम अहाँ बातचीत करै छी जेना ताहि दुआरे बातचीत के बुझै के व्यवस्था के अनुकूल छै जे अहाँ पर बहुत तरह सँ बातचीत कयल जाइत अछि अपन हमर अहाँके व्यवस्था जे छै से मिथिलाञ्चल मे बहुत तरह सँ आधारित जेना त्यौहार पर आधारित जेना छै आधार जेना मकरसंक्रान्ति भेल अहाँके बहुत तरह सँ मकर संक्रान्ति के सुबह मे मने पाबनि करैत अछि मने सहल जाइ छै भगवती के चढ़ै छनि आओर बहुत तरह सँ हुनकर व्यवस्था रूप सँ ई बात होयत अछि आओर शाम मे खिचड़ी सब खिचड़ी आलू चटनी आलू तरुआ बैंगन तरुआ कोबी तरुआ इसब पूर्णतः रूप सँ मनायल जाइत अछि ऊपर सँ दही चूरा ऊपर सँ दही सँ लोक खाइ छथि